मा गायगोन माबोरै गायगोन जोङो बेखौ बोथोर सनायनि सिगाङाव जोङो बिसि फिसाय सानलाय लायो जेरैहाय माय गायगोन जोङो माय दुब्लिआव माय गायैनि सिगां जोङो खोथियाखौ मा माब्ला फोगोन बेखौहाय जोङो थिख सनमथे जोङो फोग्रोनानै लागोन बिनि उनावहाय जोङो हाल एवगोन हाल एवनानै खारायनानै गायनाय समा जाब्ला खोथियाया गोजौ जायोब्ला जोङो खोथियाखौ फुनानै मायखौहाय गायगोन थिग बेबायदिनो माय गायखांनानैहाय जोङो माखासे गोरान आबारफोरखौ खुबैनो थिरांथा लागोन जेरैहाय माय गायजायै हायावहाय गोजौ हाब्रा हायावहाय जोङो सिबिं खुबैगोन सिबिंखौ जोङो हाल एवग्रोनानै लागोन बिनि उनावहाय जोङो खुबैगोन आरो बिदियैनो माय आबादखौ बसुंखांनायनि उनाव हाल एवफिनगोन आरो जोङो बे हायावनो बेसर फोनानैहाय बुथुमबावगोन जोङो बेबायदिनो सम लायै सम बोथोर लायै बोथोर आबादफोरखौहाय बुथुमनानै दिखांनानै लानो हायो